ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں جیسے ہماری فیملی ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے یہ ہمارے لئے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں لیکن ان سب کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں اپنی زندگی میں بہت ہی اہمیت دیتا ہوں وہ ہے وقت وقت ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر اس کی قدر کئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اپنے مقام تک پہونچنا ہے تو وقت کی قدر کرنی ہوگی اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ماضی میں اگر ہم دیکھیں یا تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی کامیاب افراد کو ہم دیکھیں گے یا قوموں کو دیکھیں گے جن قوموں نے ترقی حاصل کی ہے ان سب کا اگر مطالعہ کریں تو ساری چیزیں یہی نکل کر کے آتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا وقت کا صحیح استعمال ہی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے اسی لئے جو کام ہے یا جو چیز کرنی ہے اسے اسی وقت کر لینا چاہیے کل پر نہیں چھوڑنا چاہئے